सुपौलमे मुख्य कृषि उत्पाद आ खेतीके प्रथान अछि गेंहूँ मकइ मड़ुआ धान ई सब होइ छै गेंहूँ भी होइ छै बढ़िआँ तरीकासंँ धान भी पानिके प्रॉब्लम